इस्कूल में मां हिकु दफ़ो हिकु प्रतियोगिता में भाग वरितो हुओ ऐं पंहिंजी कला ॾेखारी हुई उन जो अनुभव ख़ासि न हुओ छो त मूंखां वधीक ॿिया कलाकार सुठा हुआ मां कॾहिं कोई ड्रॉइंग इम्तिहान न ॾिनो आहे